परिवारमे ने स्त्री आओर पुरुषके ने काम बाँटल अछि स्त्रीके काम घर सम्हालना रहै आओर पुरुषके बाहर सम्हालना घरके घर सम्हालेके काम स्त्रीके इसीलिये रहै काहेकि घरमे बच्चा है बाहर घरके खाना वाना सब स्त्री सम्हालऽ बच्चा ई सब बच्चा कि करै बच्चाके की खाना है की पीना है की सोना है ई होमवर्क ई सब स्त्री सम्हालऽ आओर पुरुष बाहरके सम्हालऽ बाहरमे ताकि वह पुरुष बाहरके काम करतै तभी तऽ घर चलेतै तऽ घरमे लेडिज सबके सम्हाल सकै है ऐसने सबके काम अलग अलग बँटल है लेकिन ई जे जे मतलब महिला सम्हाल सकै है ने घरके तऽ ओ पुरुष नहि सम्हाल सकै है इतना तऽ जाने है आओर महिला लेकिन बाहरके काम भी सम्हाल सकै है आओर घरके काम भी सम्हाल सकै है ई तऽ इतिहास भी गवाह है लेकिन पुरुष घर नहि सम्हाल सकै है कियाकि घरके बात घरमे जब तक औरत नहि रहै है औरत स्त्री सब तऽ घरके रौनक ही चलि जाइ है एकदम घरमे इसलिए स्त्रीके होना बहुत जादा अच्छा हौवा है स्त्रीके बिनातऽ घर बेकार है घर सम्हालेके लियऽ स्त्री होना चाहिए हरेक चीज देख रहल कपड़ा लत्ता घर इसकुल कॉलेज खाना पीना साफ सफाई ए टू जेड स्त्री ही देखऽ घरके टोटल काम स्त्री स्त्रीके बिना तऽ बेकार यऽ सबचीज साफ सफाई एकदम पूरा अच्छासँ देखल जाइ कि हँ स्त्री कितना अच्छा काम करि सकै है